ईअं त स्कूल असांजे शहरनि में टे प्रकार जा आहिनि हिक त सरकारी स्कूल ॿियो प्राइवेट स्कूल ऐं टियो कॉन्वेंट स्कूल जेका अग्रेंजी मीडियम वारा स्कूल थींदा आहिनि हूअ प्राइवेट गवर्मेंट स्कूल में छा थींदो आहे की तव्हांजी कास्ट जे अकॉर्डिंग फ़ीस जमा थींदी आहे पेरे खां पंजे ताईं ॿारनि जी फ़ीस कोन्ह थींदी आहे छही क्लास खां वठी ॿारहीं क्लास ॿारनि ताईं फ़ीस थींदी आहे जंहिंजी फ़ीस थोरी हर साल वधंदी वेंदी आहे ओ वी सी जनरल एस सी एस टी जे हिसाब सां फ़ीस उते ॾियणी पवंदी आहे हूअ छह सौ सत सौ जे अंदरि ई हूंदी आहे फ़ीस वधीक कोन्ह हूंदी आहे ऐं सॼे साल जी फ़ीस हूंदी आहे हू ऐं जीअं पाण प्राइवेट स्कूलनि में विझूं था प्राइवेट स्कूलनि में जीअं हिंदी मीडियम हुजे या इंगलिश मीडियम हुजे त प्राइवेट स्कूलनि में फ़ीस पंज सौ छह सौ खां शुरू थींदी आहे महीने जी हज़ार ताईं लॻभॻि हज़ार रुपया वठंदा ई आहिनि हिक ॿार जा ऐं कॉन्वेंट स्कूल आहिनि त हुनजी फ़ीस हुनखां वधीक आहे हू लॻभॻि हज़ार ॿारहं सौ त हिक महीने जा वठंदा ई आहिनि हिक ॿार जा हुनजे अलावा वेननि जो ख़र्चो थियो त दाखिले जी फ़ीस त महीनो खणि जी असांखे हज़ार रुपया त ॾियणी पवंदी आहे उनखां पोइ एडमिशन फ़ीस अलॻि ॾियणी पवंदी आहे तॾहिं हीअ वञी करे ॿार जो दाखिलो थींदो आहे सरकारी स्कूल में त हीअ सभु शयूं फ़्री थींदियूं आहिनि पंज सौ हज़ार ॿाराहं सौ ईअं ई असांखे फ़ीस शुरू आहिनि ऐं फ़ीसूं इन हिसाब सां ही भरी वेंदियूं आहिनि क्लास वाइज़ फ़ीस बि वधंदी वेंदी आहे हर साल